मुंहिंजो पसंदीदो खेल आहे हाउज़ी लूडो ऐं शतरंज शतरंज इन करे मां खेलणु पसंदि कंदी आहियां वधीक दिमाग़ु शार्प थो थिए कीअं कंहिंखे खेॾबो आहे कीअं शह मात ॾिबी आहे इन करे ऐं जेको लूडो आहे सो त मूंखे इन करे वणंदो आहे की पंहिंजी पंहिंजी गोटी मार त इन में एलर्ट रहिणो पवंदो आहे न की हीअ तव्हांखे केर मारे न सघे तव्हां ॿियनि खे मारे वठो उहो बि मूंखे खेल इलाही पसंदि आहे और हाउज़ी मुंहिंजो फेवरेट गेम आहे छोकी मां किटी में खेलंदी आहियां ऐं मूंखे इलाही वणंदी आहे उहा त मूंखे ताश खेलण बि वणंदो आहे त घणा ई गेम आहिनि जेके मूंखे पसंदि आहिनि बसि वधीकतर मूंखे चैस खेलण पसंदि आहे उहो मां पंहिंजे पुट सां गॾु खेलंदी आहियां छोकी हू तमामु सुठी चैस रांदि कंदो आहे और घणेईं दफ़ा हू बि मूंखे हराईंदो आहे घणेईं दफ़ा छा वधीकतर उहो मूंखे हराए छॾंदो आहे पर हुन सां खेले खेले हाणे मां सिखी वई आहे चङो त जेको मूं सां घटि खेले सघंदा मां हुन खे हराए वठंदी आहियां इन करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे चैस मूंखे हिकिड़ो सुठो टाइमपास गेम आहे और लूडो मां पंहिंजी सस सां गॾु खेलण पसंदि कंदी आहे असां ॿई जणा खेलंदा आहियूं ॿई ॿ ॿ खणा खणंदा आहियूं मतिलबु ॿ तर्फ़ जी गोटी मां ॿ तर्फ़ जी हू फोर प्लेयर्स जी जॻहि असां ॿ प्लेयर खेलंदा आहियूं और ॾाढो मज़ो ईंदो आहे मुंहिंजी ससु ख़ुशि थींदी आहे जॾहिं मूंखे हराईंदी आहे या मां ख़ुशि थींदी आहे जॾहिं मां हुन खे हराईंदी आहियां त हीअ ॿई गेम मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि सुठा गेम आहिनि टाइमपास करण लाइ और थोरो दिमाग़ बि अलर्ट करो और टीवी मोबाइल सां बि थोरी शांती मिली थी वञे इन करे मूंखे चैस ऐं लूडो खेलणु ॾाढो पसंदि ईंदो आहे